साढ़े एरिये च फसल दा बड़ा जैदा प्राफिट होंदा साढ़े लाह्के च कनक बाजरा फिरी कनक मक्कां बगैरा बगैरा चीजां उगदियां सरसों उगदियां ते असेंगी जेह्ड़ा केह् बोलदे कनक होंदी जेह्ड़ी ओह् ना अक्तूबर ते दिसंबर दे मौसम बिच्च उगदी ऐ ते अस उसी ब'ड्डने होन्ने ते कनक राह्न्ने होन्ने अस जेल्लै ते केह् बोलदे कनक राह्न्ने होन्ने अस ते हैल बीज असेंगी अच्छी क्वालटी दा चाहिदा होंदा तां करी असेंगी प्राफिट होंदा ते अगर ते अस बेचने होन्ने असेंगी थोह्ड़ा बौह्त प्राफिट होंदा फिर मक्कां होंदियां जेह्ड़ियां मक्कां मक्कां होंदियां मक्कां जून दे ते जून दे बिच्च बिच्च होंदियां ते अस उस्सी ब'ड्डने होन्ने ते नोआड़ा बी असेंगी प्राफिट होंदा ते अस हून नोआड़े प्राफिट बिच्च अस बीज ते हैल बगैरा बगैरा चीजां खरीदना पौंदियां ते जेह्ड़ा थोह्ड़ा बौह्त प्राफिट होंदा असेंगी ते अस फिर बाजरा होंदा बाजरा बी अस नोआड़े च बी प्राफिट होंदा नोआड़े च बी बीज बोआही ते होर हैल देस्सी हैल असेंगी चाहिदा होंदा ते अस करने होन्ने अस ते इ'नें चीजें च असेंगी फैदा होंदा ते अस करने जैदा फैदा असेंगी कनक च बी होंदा अस कनक बेचने होन्ने ते कनक च थोह्ड़ा बौह्त फैदा होई जंदा केह् ऐ नोआड़े च मारजन जैदा होंदा अगर अह् इ'यै साढ़े एरिया च बरखा बी होंदी पर केईं बारी जैदा होई जंदी केईं बारी घट्ट होंदी तां करियै असेंगी मतलब नकसान बी होंदा केईं बारी पर जैदा अगर कनक थोह्ड़ी बोह्त ठीक होंदी तफान बगैरा झुल्लदे जदूं मौसम च ते नुकसान होंदा असेंगी ते इ'यै मक्क च मक्क च बी केंई बारी बरखा हैनी होंदी केईं बारी होई जंदी फ्ही शैल करियै बीऽ उग्गी होंदा फिर नुहाड़ै कन्नै तां करियै असेंगी प्राफिट होंदा ते बाजरे दा बी इ'यै बाजरा बी जून च अगस्त दे बिच्च बिच्च होंदा ते अस उस्सी बड्डने होन्ने बगैरा ते सब मतल किश करदे उस्सी ते नुआढ़े च बी प्राफिट होंदा पर ओह् बी थोह्ड़ा बोह्त होंदा जेह्ड़ा बी प्राफिट होंदा केईं बारी अह् घर दा खर्चा बगैरा निकली जंदा ते कनक जैदातर साढ़े एरिये च कनक उगदी फिर चौल होंदे चावल चावल बी जून जुलाई दे बिच्च बिच्च होंदा नुआड़े च अस फिर पानी लान्ने होन्ने उंदे च पैह्लें लेबर बी देने पौंदी फ्ही हैल बीज बगैरा देने पौंदा ते तां एह् बी करने पौंदा खुद बी मैह्नत करनी पौंदी कनक चौल राह्ने बास्तै करने होन्ने अस ते होर साढ़ै लाके च सरसों होंदियां सरसों गी बी अस राह्न्ने होन्ने ओह् बी ट्रैकटरै आह्ले बी पैसे लैंदे अजकल्ल ते आई दे ट्रैकटर पैह्लें पैह्लें खुद डंगरें कन्नै बाह्ने पौंदी ही जां आपूं खुद खुद गुड्डनियां पौंदियां हां ते हून फिर बी बड़ा फर्क पेई गेदा ते अस तां करियै हून करने होने थोह्ड़ा बोह्त हून अजकल्ल ट्रैक्टर गड्डियां बड़ा लाके च फैसलिटियां आई दियां पैह्लैं पैह्लैं नेईं हियां होंदियां ते हून बड़ा किश करा ने अस ते जेह्ड़े हून जेह्ड़ा बाजरा बाजरे च प्राफिट घट्ट गै होंदा ऐ बो फिर बी लोग अस राह्न्ने होन्ने तां बी ठीक ऐ थोह्ड़ा बोह्त प्राफिट होई जा दा ते तां करियै अस राह्न्ने होन्ने ते होर जैदातर साढ़े लाके च कनक गै उगदी ऐ ते कनक च अस प्राफिट लैन्ने होन्ने ते तां करियै च कर थोह्ड़ा बोह्त बची जंदा मतलब ठीक घर दा गुजारा होई जंदा ते तां फिर